मां थोरा ॾींहं अॻु हाणे कुर्ती वरिती जाम कलर बि जाम मस्तु हुओ ऐं जाम सुठी काटन जी कुर्ती सिलाई बि सुठी लॻी मूंखे ऐं मूंखे ॿियां हेॾा कपिड़ा आहिनि पर मूंखे हाणे हुन कुर्तीअ ते हेॾी दिलि लॻंदी आहे जाम सुठो कलर बि सुठो ऐं मूंखे एॾी वणंदी आहे उहो कुर्ती ॿियनि कुर्तियुनि खां वधीक ऐं अघ बि जाम सस्तो हुयो वाहेइट